हँ हेलो स्विगीसँ बोलै ही हमरा ऑर्डर देना हलै हमर घरमे पार्टी हइ बड़ा पार्टी हइ एतना हमरा ने कमसँ कम सए आदमीके थोड़ा ऑर्डर देना हलौ ठीक खानामे देख ले आब अच्छा अच्छा खाना होना चाही समोसा ई सब एकदम ई तऽ नास्ताके लिअऽ समोसा ई सब रहना छै समोसा जलेबी मिठाइ ई सब नास्तामे होना चाहिये बिस्कुट डालमोट आ खानाके लिए तऽ एगदम खानापीना पूरी सब्जी चावल दाल ई सब सब एगदम अच्छा होना चाहिए ताकि यहाँ सब बोलै कि हँ अच्छा खाना हइ हमरा ऑर्डर देना हलै तऽ हम ऑर्डर करल ई सब हम नऽ इतना कमसँ कम छओ बजे तकमे हमर घर पहुँचाए दिहऽ सारा चीज हमरा किआकि हमर सात बजेसँ पार्टी स्टार्ट हो जेतै लोग ढ़ेर सारा लोग एतै आब देखही आदमी भी तऽ बहुत सारा हइ एक सए एक सए आदमीके खाना बन जेतौ तोड़ा से तऽ छओ बजे तकमे हमर घर पे सारा खाना भेजवा दिहऽ ठीक सात बजेसँ हमर पार्टी स्टार्ट हो जेतै आ ढ़ेरी आदमी एतै ताकि ई केकरो पता भी नहि चलै कि हम बाहर से ऑर्डर केलियै दिखै ना अच्छा से हमर घरमे पार्टी वगैरह ई सब होतै बड़ा पार्टी करै लऽ थोड़ा अच्छा से बनैहे खानापीना ताकि लोग तारीफ करै कि हँ तब नऽ हम तोरो नाम लेबौ कि हम स्विगीसँ ऑर्डर करलियै स्विगी से ताकि सब बोलय कि वाह स्विगी से ऑर्डर करलै तब नऽ उहो लोग तोरे सऽ मंगबेतौ इसीलिए हमर खाना पहुँचाए दिहे इतना बजे टाइमिंग से पहुँचा दिहे लेट नहि करिहे ठीक